हेलो नमस्ते मैम

हाँ मुझे अपनी बेटी को डांस सिखाना है मेम हाँ मेम तो चार्जिस कित क्या रहेगा मेम आपका तो मेम आठ सौ ले लीजिए मेम आठ सौ ले लीजिए आठ आठ सौ ले लीजिए मेम देख लीजिए अगर थोड़ा सा हो जाए तो कर लीजिए चलिए नौ सौ कर लीजिए

अच्छा ठीक है मेम पन्द्रह सौ ले लीजिए तो पन्द्रह सौ में हो जाए ठीक है मेम मेम

टाइमिंग क्या रहेगी वैसे मेम इसकी टाइमिंग टाइमिंग क्या रहेगी मैम इसकी सीखने की शाम को सही रहेगा मेम सुबह तो स्कूल जाती है इसलिए

ठीक है मेम

हाँ हाँ ठीक है मेम शाम को भेज दूँगी फिर मैं कितने बजे होगा कित्ते घंटे रहेगा मेम एक घंटा ठीक है मेम मेम शाम को बताती शाम को फिर डिस्कस कर के मैं घर पर फिर बताती हूँ आपको ठीक है नमस्ते मेम